हा असां वटि त हाणे बिजली चोवीह कलाकु अचे थी पई जब कोई तकलीफ़ु कोन्हे का पहिरियों अॻु में हूंदो हुयो माण्हू की बई अठ अठ ॾींहनि में हिकु ॾींहुं तलीफ़ु वेंदी हुई पर अॼुकल्ह छाहे की बई फस्ट क्लास ऐं जेको अॼुकल्ह इलैक्ट्रीक जो थी वयो आहे साधनि संपन्न त हिते चोवीह कलाक में लॻभॻि बि पंज मिंट बि न वेंदी आहे वेंदी हुई अॻु में अठनि ॾींहनि में हिकु भेरो पर हाणे उहा बि न वेंदी आहे हिन करे हुन जो धन्यवाद